पेन्टिंग से लोकके मनमे प्रेरित जागै छै जे जे जेकि हमरा तरफ आकर्षित भऽ सकए आओर हम अच्छा पेन्टिंग बनाबै छी लोक सभके पसन्द अबैया एहि पेन्टिंग अहाँके ई पेन्टिंग सभ बहुत लाभ अबैया धनक लाभ अबैया आओर अगर अहाँ कोनो गुणेगारके पकड़ैमे भी मदद कऽ सकैत छी जेना पुलिस हुनका कोनो किनको अथी स्केच बनेबाक यऽ तऽ हुनकर अथी अहाँ बना सकैत छी ड्रॉइंग एहि सब इएह सब छथि से ड्रॉइंग के कला इएह कला अछि जे हमरा सब भऽ सकैया जे हमरा ड्रॉइंग बहुत पसन्द यऽ आब अहाँक सबसँ हम